आंनि जिउआ गोदो आं जेरक्स दखानाव थायोमोन जेरक्स दखाननिफ्राय थानानै आङो बिनिफ्राय बुथुमै बुथुमै एसे गारि सोरजिदोंमोन फायनान्साव लानाय बिनिफ्राय आं गारि सालायबाय थादोंमोन सालायै सालायै बोसोरथाम सालायदोंमोन आङो बिनिफ्राय आङो गारिखौ दस्रा माबाफ्रा लांनानै आंनि गारिखौ नस्थ' खालामदों आं बेखौ बुंजोबनो हाया जेब्ला आं इसि मोजां जादोंमोन बे समाव आं हिनजाव लाहां लानो नागेरबायमोन बे समावनो आंनि गारिखौ बैसोर सावजादों आरो आंथ' बांद्राय गोलाव बुंनो खोथा गैखाया जेब्ला जोंनाबो फंबायाबो फौजि मोनाखैमोन ओरै बोराइ बुरियाबो एसे लोमजाबाय थायोमोन ओरै फंबाइ देरसिन बिसोर बेंगालरावसो थायोमोन आंसो नायनाङोमोन सासे गालर होननाय दंमोन बिसोर बल जोयै जोयैनो खुनु दिन मानसि जायासै बिसोरबो दा माबा मिथ्रिसो मावला बायनांबाय आंबो बिदिनोसै दा एसे एनै थाइसे थाइनै मोननायखौनो बाहायनानै जायो आंनि बुरिया बड'लेण्ड एकाडेमियाव मावो आंनि गथ'आ क्लास फाइभआव हाबो सासे क्लास सिक्साव हाबो जोंहा एथ' गोलावबो बुंनावगौ दोरखारबो गैयामोन एथ' बुंबाय थाबाय जोङो बेंथलाव जेबो गैखाया जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय दालां मोनसे गैया खुनु माबा गैया माबा मोनसेबो जेबो गैखाया जोंनाव नोंसोरो नुबाय थादों क्लाबासो मोजां हय गासिबो बानायनानैसो होलांदों गासिबो मालाय गिदिर गोलावफ्रासो बानायनानै होलांदों सिबाय थैलांबायसो आदै दिन'आ